اگر موقع ملے تو ہم اپنی ریاست کے کچھ مقامی کھیلوں کو ریاستی سطح پر یا ملک گیر سطح پر دکھانا چاہیں گے ایک فن کے طور پر اور وہ اس لیے کہ یہ ہماری تہذیب کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور عکاسی بھی کرتے ہیں